हम जे स्थान पर मिथिला मिथिला पेंटिंग सीखै छी ओ जनशिक्षण स्थान मधुबनीके द्वारा हमरा सभके बहुत चीज जहियासँ ओ दै छथि ट्रेनिंग बेर बेर हुनकर ट्रेनिंग बहुत जगह सेहो चलै छै आ हमरो सभक देनै छथि ओ ट्रेनिंग मे अगर हमरा सभके कोनो चीजक दिक्कत रहै छै तऽ ओ हमरा सभके सेहो दै छथीन जेनाकी हमरा सभक पोस्टर नहि भेटै छै तऽ ओ उपलब्ध करा दै छथीन ककरो दीया भेज दै छथीन या ओ अपनो लऽ कऽ अबै छथीन हुनकर सेण्टर हुनकर ट्रेनिंग बहुत जगह छै आर ओ बाद भेने हमरा सभके सीखलाक बाद सर्टिफिकेट हमरा सभके सेहो उपलब्ध करा दै छथीन आओर उपलब्ध करेबाक बाद कहलखीन अगर हमसभ नीक सँ अथी करबै तऽ ओ हमरा सभके ओ कामो दै छथीन प्रोजेक्ट बनबैके लेल सेहो दै छथीन तऽ हमसभ बना के हुनका दै छियनि आओर अगर पसन्द परलनि तऽ फेर ओ अपना सभकेॅं ऑर्डर दै छथीन हमसभ फेर बनबै छियै हुनका नीक लगनि तऽ